मोसानायनि रोंगौथिआ बियो मोनसे सानसे साननैनि गेजेराव जानानै फैया जाय मोसानायखौ सोलोंनो गोसो बिथाङा अराय सम सोलोंथायखौ लाबाय थानांगौ एबा हुदा मोसानाय हुदाखौ लाबाय थानांगौ आरो सरासनस्रायै मोसानाय हुदाया जोबोद मोजां आरो मोसानायखौ जुदि जोङो जुदि मोसानो लुबैयोब्ला गावनि गोसोजों मोसानायनिख्रुइ जोङो मोसानाय थार असे मोसानाय सोलोंथाय लानाया जोबोद गोनां कारन मोसानायाव बायदि रोखोम जोङो मोसानाय नुनो मोनो जेरैहाय माहारियारि मोसानाय ट्रेडिसिनेल मोसानाय क्लासिकेल मोसानाय आरो मडार्न गोदान गोदान मेथाइ मोसानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दं बिनिखायनो जोङो जाय आयदाखौ जों मोसानो सोलोंनो नागिरदों बे आयदानि जे गुदि सोलोंथाय बे गुदि सोलोंथायखौ जोङो लानाया मोजां जेरैहाय बड' ट्रेडिसिनेल डान्स बर' माहारियारि मोसानाय जेरैहाय बागुरुमबा बारदै सिखोला जारा फाग्ला मोसाग्लांनाय बेफोरबायदि मोसानायखौ जुदि जोङो सोलोंनांगौब्ला हारसिङै सोरखौबा नुनानै मोसायोब्ला गोरोन्थि जानो हागौ बिनिखायनो जे गुदि सोलोंथाय जाय बिथांमोनहा इन्सट्राक्टर एबा फोरोंगिरि बे फोरोंगिरिफोरजों मोजाङै सोलोंनानै जाहाथे बे माहारियारि मोसानायखौ सोलोंथाय लायो आं सानो जुदि गुदि सोलोंथायखौ लानानै जुदि जोङो मोसानाय सोलोङोब्ला थार असे मोसागिरि जानो हायो आरो मुलुगाव जोङो गावानि गाव मोसानायखौ दिन्थिनो हागोन